मेरा नांऽ अकुंश कुमार ऐ ते में थुआढ़े बंदे गी अप इन्स्ट्रक्शनां दित्ती दियां हां कि में एह् एह् मंगोआए दा ऐ ओह् पता निं थुआढ़े कोल पता निं पुज्जियां जां नेईं पुज्जियां ते बाकी थुआढ़े ब्हाटसऐप नम्बर उप्पर में अपनियां सारियां इंट्रोडक्शनां भेजियां न एह् ते एह्दे च दाल मक्खनी चौल ते राजमांह् ते बगैरा सारा अलग अलग पाएओ ते कोई थोह्ड़ा देहीं बी पाई ओड़ेओ बाकी ते